इक्कीस हज़ार एक सौ तिहत्तर चौदह हज़ार पाँच सौ बासठ अठारह हज़ार सात सौ बिरानवे सत्रह हज़ार आठ सौ बत्तीस छब्बीस हज़ार पाँच सौ इकत्तीस